खाना पकाने से पहले हम सब्ज़ी लाएंगे फ़्रिज से फिर उस सब्ज़ी को बढ़िया धोएंगे और फूल गोभी वगैरह हो तो उसे उबालेंगे जिससे कि उसमें कीटनाशक पदार्थ नहीं रहे क्योंकि आज कल समय ही ऐसा है कि लोग कैसी कैसी सब्ज़ियाँ बेचते हैं तो हमें उन्हें तैयार उनको थोड़ा बढ़िया धोके खाना चाहिए और सब्ज़ी काट लेंगे पहले मतलब बढ़िया धोके काट लेंगे फिर उस सब्ज़ी को रखेंगे थोड़ा उसमें से पानी बाहर आ जाए जब वो क्या है झड़ झड़ जाए फिर हम तेल चढ़ाएंगे तेल चढ़ाने के बाद उसमें थोड़ा ज़ीरा वगैरह डालेंगे और तेल तेल में जब तक ज़ीरा फ़्राई हो रा है फिर उसमें थोड़ा प्याज़ वगैरह डालेंगे फिर उससे थोड़ा बढ़िया बनाके फ़्राई फ़्राई करके फिर सब्ज़ी डाल देंगे और सब्ज़ी बना देंगे